हम अपन प्रशिक्षण के दौड़ के तैयारी मे बहुत एक उपाय उपाय कयने छी जेनाकि हम सुबह चारि बजे उठै छी तब दस पंद्रह मिनट हमरा सबके फ्रेसमे लागि जाइया शौचालय गेलहुॅं ओकर बाद हमसब जाइ छी हमरा सबके घर से एक किलोमीटर दूर एकटा फील्ड छै ओते हमसब दौड़य लए जाइ छी तऽ ओतऽ हमसब दू किलोमीटर दौड़लहुॅं फेर ओतऽ सँ घर एलहुॅं तऽ लगभग ई एक बेर जाय मे फील्डमे जायमे दू किलोमीटर दौड़यमे एक घंटा फेर आबय मे ई कुल मिलाके चारि किलोमीटर पूरि जाइया ओकर बाद आबै छी तऽ हम नहाबै छी पूजा करै छी सबसे पहले बजरंगबली के ओकर बाद हम चना लेलहुॅं चना फूलल रहय तऽ ओहिमे नमक डालि देलहुॅं दू टा केला रहल चना आओर केला खाइ छी ओकर बाद एक गिलास सत्तू पी लै छी ओकर बाद नस्ता मे हमसब चना भूँगिया चना के जे भूजि के जे बनबै छियै ओ चूरा या किछु खा लै छियै ओकर बाद फेर हम सब दस ग्यारह बजे खाना खाइ छी जे नोर्मल रही ओते बेसी खाना नहि खाइ छी जे हम खराबी करे एतबा खाइ छी जाहिसँ हम शरीर मे स्वस्थ रहि सकै छी खाना खाय के बाद अधा घंटा घूमलहुॅं घूमय के बाद फेर हमसब साँझके फेर नास्ता केलहुॅं फेर नास्ता करय के बाद हमसब गेलहुॅं फील्ड पर दौड़य लऽ फेर वएह दू किलोमीटर दौड़लहुॅं